हलो ओला ऑटो मूंखे अॼु वरप सतसंग ते वञिणो आहे असां टे ॼणा आहियूं पाण में तव्हां खेमाणी स्टेंड ते अची सघंदव असांखे पंजे बजे उते पहुचणो आहे तव्हां साढे चईं अची सघंदव तव्हां ॿुधायो त मां पैसा जीपे करे छॾियांव